पेडण्यां बुकींग गॅस बुकींग थंय फोन लागला न्हूी मी म्हाजो गॅस बू बूक केल्ललो काल केल्लोलो बुकींग पूण म्हाका काय कळांक ना म्हाका मॅसेज येवंक ना की म्हाजी बुकींग कन्फर्म जालां काय ना ती कितें आयज म्हाजी मातशी म्हाका जायो आहलेलो गॅस सकाळी म्हता माातसो वगतान धाडूूंक सोदी आहलेलें म्हाज्या हेका ब ह्यां हाडपाक सीलिंडर हाडपा तर म्हाका मातसो जा जाणून घेवपाचां आहलेलां की जालो म्हाजो खरोच बुकींग काय ना तो आयज मात्शी राती आमचां मात्सां फंक्शन आहा घरान म्हणोन मातशे कोण लोक बी येतले न्हू तेंकां करून घालूंक जायां असां काय जेवण बी खूब करूंक जायां आनी घरान बी एक दोगां दोगांच मनशां सगळां आमचेरच येता म्हणान जर गॅस जर म्हाजो बेगीन येल्लेला जाल्यार म्हाका बेगीन करूंक मेळटालां आहलेंलां मागीर लोकांकय तेंकां दिवपाकय मागीर काय टायमार जातालां आहलेलां न्हूं म्हणून म्हाका मातसो जा जाणून घेवपाचां आहलां की म्हजी गॅस बुकींग सारकी जाली कन्फर्मच काय ना ती पूण एक आहा हां की तुमची मॅसेज कशी म्हाका येवंक ना जाला ऑर जावंक ना ती म्हणान हरशीं पयलीं म्हाका ये आलेली गेल्या म्हयन्यान तर म्हाका गेल्याच्या गेल्या म्हयन्यान मी केल्लेंलां न्हू दुसऱ्यांचा म्हाज्या शेजारणीचां तेव्हां तेका इलेली मॅसेज की जालां आनी जावंक ना सुद्दां जाल्या दोनय म्हयन म्हयन्यांन तेका इलेली पूण म्हाका कशी काय येवंक ना तुमच्याच सिस्टमान कायतरी मातसो ह्यां आसतलो तुमी तें मात्सो चॅक करात तुमी आं किद्याक मागीर कळटा न्हू मागीर कस्टमरांक सुद्दां कि जालां काय जावंक ना तां म्हणान नाल्या मागीर आमकां मागीर बश्टां त्रास न्हू ते परत येवन तुमचे डे थंय येवन आतां तो मो मोबायल नंबर जाले म्हणान तर तां जाता नाल्यार काय नाल्या परत म्हाका बश्टां थंय येवचां पडटालां आसलां न्हू आनी जावंक ना जाल्यार मागीर परत फावट फुकट म्हणान सिस्टम बी तुमचो मातसो चॅक करा तो आं कहो काय जालां तां नाल्यार येवंक जायी म्हाका मॅसेज न्हू बाकीच्या सळ्यांक येता म्हाकात कशी येना थंय बी मातसो मातसो चॅक करा आनी म्हाका मातसो कळय आं कित्याक मात्शी म्हाका तयारी बी ती करूंक जायी न्हू आनी तहां म्हाज्या घोवाक धाडूंक जायां ह्यां करूंक हाडूंक बी आनी पयशे बी वाडले बी काय अहां म्हाका मात्सां म्हजे कानार पडलेलां आं पयशे वाडले खंय म्हजी शेजारीण बी सांगीं आहली की पयशे आतां वाडले गो सिलिंडराचे म्हणान आहां कहां तुमी वाडोवं शकतात पयशे सिलिंडराचे मदींत सर्व सामान्य आतां जावं मनशां आह तेंकां बाबड्यांक स्वता जेवणच तेंका बाबड्यांक खूब कश्टान तेंकां ह्यां करचां पडटा जर तुमी आतां पय सिलिंडराचे पयशे वाडयले जाल्यार कहां म्हणान जातालां बश्टे आमकां आनीक त्रास न्हू तो सारको एक तरी आनी रोखडो सोंपताय तुमचो सिलिंडर रोखडो मगे एक तर स शिलिंडर सोंपता सुद्दां रोखडो दोन म्हयने सुद्दां येयी आतां ना तो सिलिंडर आनी पयशे तुमी वाडयतात तुमी तुमी सुद्दां आतां तुमचे कडेन आतां ना म्हणटातां तुमी आतां बरां आहा पूण तुमी सुद्दां आतां वयर तुमच्या कोण आतां वयर तुमची कि ऑथोरिटी आहा तेंका तुमी सांगोंक जायां न्हू की बाबा नाका बाई इतके बाई नाका वाडोवया म्हण पयशे लोकांकडेन जावचां ना म्हणान सगळ्यांकडेन जाता आहा काय ना न्हू थोड्यांकडेन जातालां थोड्यांकडेन जावचां ना तर तुमी सगळ्यां लक्षान घेवंक जायां न्हू तुमी आपले पयशेच वाडयत आहात आसूं तां सोड तां थोडां आतां तुमकां सांगोन सुद्दां फायदो ना तुमी खुपत कानार घेतले तूं म्हाजो मात्सो बुकींग केलो आहा तो मात्सो बघा म्हाजो रॅफरंस नंबर आहा चार सात णव आठ आनी म्हाजो आधार कार्डाचो लाश्टाचो ह्यां आहा दोन चार दोन चार मात्सो तुमी चॅक करा आनी म्हाका बेगीना बेगीच्या मातसो सांगा म्हाका मात्सो बेगीना बेगीन जायो आसलोलो मी काल केल्लो न्हू बुकींग पूण आजून मेरेन काय ह्यां येवंक ना म्हणून तुमकां सांगतय मात्सो तुमी चॅक करा कायतां कांय स स्टेटस आहा तो जालो काय ना जालो तो आनी मात्सो म्हाका तुमी बेगीनच्या बेगीन कळया उपकार जातले तुमचे